جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میں فری وقت میں کیا کرتا ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بسیکلی فری وقت میں تھیئٹر کرتا ہوں اُس میں کافی وقت لگتا ہے اُس میں بہت ساری چیزیں ہم لوگ سیکھتے ہیں اور تھیئٹر کے علاوہ میں دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پسند کرتا ہوں اُس میں چائے وغیرہ ہو جاتی ہے اور کافی سوشل اور ایشوز وغیرہ پہ باتیں ہو جاتی ہیں اور فری وقت اپنے فیملی کو بھی دیتا ہوں اور فری وقت میں کبھی کبھی میں بکس بھی پڑھنا پسند کرتا ہوں اور اُس کے علاوہ من کیا تو کوئی فلمس دیکھ لی پُرانی فلمس دیکھنے کا بھی مجھے کافی شوق ہے اور نیو فلمس بھی میں دیکھ لیتا ہوں اور کبھی کبھی من کرتا ہے تو میں اکیلے ہی واک کرنے نکل جاتا ہوں یہ سب باتیں کچھ ہیں فری وقت میں جو میں کرتا ہوں